हेलो जी सर बोल रहें सर इंटरव्यू के लिए कुछ लड़के लोग आए हुए हैं तो क्या करें हाँ

जी वही होंगे आपका कुछ दस दस दस पंद्रह बीस लड़के होंगे हाँ हाँ सर कुछ लड़के हैं जो टेन्थ है टेन प्लस टेन्थ टेन्थ है कुछ दो चार पाँच लड़के जैसे टेन पास हैं दो चार पाँच दो चार लड़का जो है सो एलेवेन्थ हैं कुछ टवेल्व हैं और कुछ मतलब ग्रैजुएशन भी हैं ग्रैजुएशन सब हैं और कुछ लड़का जो है सो सर इंग्लिश भी अच्छा बोल लेता है हाँ व्यवहार तो सर कुछ कुछ लड़कों का कुछ व्यवहार मतलब कुछ लड़कों का व्यवहार जो है ना अच्छा नहीं है और कुछ लड़कों का व्यवहार अच्छा है और जो है सो क्या है यही सब है हाँ

जी लड़के लोग सर लड़कियाँ लोग का भी लड़कियाँ लोग का भी आई हुई हैं कुछ तो लड़कियाँ लोग को क्या किया जाए वही सर बोले नहीं टेन्थ है लाड़कियाँ कुछ लाड़कियाँ का जो है सो टेन्थ है टेन्थ है कुछ एलेवेन्थ है कुछ बोल रही है वही ग्रे यही ते मतलब कुछ बोल रही हैं ग्रैजुएशन फर्स्ट ईयर में है कुछ बोल रही हैं फाइनल है हाँ और कुछ बोल रही हैं मतलब इंग्लिश भी वे लोग कुछ लड़कियाँ कुछ इंग्लिश भी बोल लेती हैं और वह अच्छी मतलब हैं सर हाँ हाँ हाँ बेसिक सभी का लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं सबका जो है इंग्लिश में मतलब कुछ कुछ लड़कियाँ लड़के का जो है इंग्लिश अच्छा बोल लेती हैं अच्छा व्यवहार भी है अच्छा व्यावहार भी है कुछ कुछ का और कुछ कुछ का तो जो है यह व्यवहार भी समझ मे नहीं आता क्या किया जाए

अच्छा तो सर क्या करें सबका आप मतलब सबका डॉकोमेंट लेकर रख लें ना डॉकोमेंट रखकर के लड़की लोग का भी ले लेंगे डॉकोमेंट अच्छा तो सबका क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे ना ओके ओके सर ठीक ठीक ठीक